हलो मैम नमस्ते वह मेरे को खाना बनवाना है मेरे को पोहा दाल बनाना है सीख कबाब बनाना है इमरती बनाना है गुलाबजामुन और चिकन वगेरह बनाना है तो क्या चार्जेज़ रहेगा थोड़ा आप डिटेल में बताइए नहीं मेरे को पोहा जो चाहिए वह मसालेदार चाहिए और ये सीख कबाब जो है वह चटपटा चाहिए और गुलाब बह जामुन थोड़ा मीठे चाहिए और इमारती वगैरह नार्मली मीठे अ मीठी चाहिए मैम मैं मेट्रो सिटी से बात कर रहा हूँ जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं जी जी मैम मेरे को दो से ढाई घंटे में चाहिए यह मैम पार्सल करवा दीजिएगा आप तो जो भी चार्जेज़ रहेगा मैं पे कर दूंगा मैम पाँच लोगों का है जी जी जी जी जी जी जी

एक सीख सीख कबाब है तो मैम कब तक पहुँच जाएगा यह जी जी जी मैम यह चार से पाँच के बीच में आप अगर हो तो भिजवा दीजिएगा या फिर हम पहुँच जायेंगे वहाँ पर अगर आपको अगर रेडी हो जाए खाना तो एक बार हमको कॉल कर लीजिएगा आप है ना थैंक्यू